मैथिली भाषा बहुत नीक अछि हमरा सबमे तऽ मैथिली बहुत बहुत बढ़िआँ लगैए आओर मैथिली भाषा बजैमे बहुत नीक लगैए तखन भऽ की जाइ छै जे आइ काल्हिके लोकसब जे छै से दिल्ली गेल दिल्लीसँ आएल आओर ओ किदन एकटा फकड़ा छै जे पो किदन हमरा याद नहि आबि रहल अछि लेकिन एकटा कोनदन छै लेकिन ओ नीक नहि गप छै अगर अहाँ अपन मैथिलके छी तऽ मैथिली भाषा बजबाके चाही आइ अहाँ दिल्ली गेलहुँ हँ तऽ आइ हिन्दी या इङ्गलिश सिखै छी हिन्दी इङ्गलिशमे की छै हिन्दी इङ्गलिश अहाँ अपन जतऽ गेलहुँ ततऽ बाजू लेकिन अपन मिथिलाञ्चलमे जे आबिके छै से जाहिमे अपन मातृभाषा जे छै से ओ बजबाके चाही मैथिली मैथिली बाजैमे बहुत नीक लगै छै आओर एतेक सुन्दर छै ओहिमे मधुरता बहुत भरल छै मैथिली भाषामे बहुत मधुरता भरल छै हिन्दीमे ओतेक नहि छै आओर हिन्दीमे ओतेक छैए नहि आओर मैथिली भाषा जे अछि से बहुत नीक भाषा छै आओर बजै बजबाके चाही आओर बजै छी तऽ बहुत सुन्दर लगैए जेना कहै छै औ आउ तऽ वएह कहै छै अए तुमको ऐसे कर दो ये कर दो वो कर दो तो ये सब अच्छा नहीं लगता है ये किछु मैथिलीमे ईसब ठीके नहि गप लगै छै मैथिली बहुत नीक भाषा छै हिन्दी नहि ठीक गप छै मैथिली बहुत नीक भाषा छै